हमर यहाँ जे पाहुनसभ आबै छै बुझलिए ने हुनका जे छै से घुमाबै फिराबैके लिए जे छै से ओ लै जाए छिए सिँहेश्वर अस्थान उहाँ जे छै से साक्षात अँ उहूँ दर्शन देने छै नहि नहि भोला बाबाके मन्दिर छै नहि नहि तीर्थ अस्थल छै नहि नहि बूढ़ बुजुर्गसे सभटा घुमै फिरै लैके लिए पार्क छै नहि नहि ओहि पार्कमे घुमै फिरै छै सभ नहि फिल्ड छै बहुत बढ़िआँ फिल्ड उल्ड छै आओर सभ घुमै फिरै छै नहि नहि जे भी पाहुन आबै छै हमरा आओर यहाँ बहुत सुआगत होइ छै हुनका नहि नहि घुमबै फिरबैके लिए जे छै से बहुत जगह लै जाए छिए देवअस्थान छै नहि नहि मन्दिर छै देवअस्थान छै सत्सङ्ग भवन छै सगठे घुमाबै फिराबै छिए नहि नहि हमरा आओर यहाँ बहुत अच्छा फिल्ड भी छै नहि नहि आओर ओहि फिल्डपर जे छै से पार्क भी छै पार्कमे घुमबै फिरबै छिए नहि नहि आओर पाहुन आओरके जे छै से लै जाए छिए घुमाबै फिराबै छिए पाहुनके बहुत दिन तक अँ मतलब रखै छिए रखलाके बाद जे छै से नहि नहि हुनका बर विदाइ सारा चीजके बेबस्था खानापिना सारा चीजके बेबस्था होइ छै से होइ छै नहि नहि मेहमान सभकेँ हुनका साथमे आओर केओ से आबै छै हुनको जे छै से सेवा सत्कार होइ छै नहि नहि नहि नहि हमरा आओर यहाँ बहुत परम्परासे ईसब चीज आबि रहल छै नहि नहि

ईसब चीज बहुत पुराना जमानासे ई छै से ए आबि रहल छै बुझलिए हमरा आओरके पाहुनके बहुत मतलब आदर सत्कार करै छिए नहि नहि हमरा आओरके पूर्वज भी एहि ढङ्गसे करने आबि रहल छै नहि नहि तऽ ओकरे जे छै से देखा हिसकीमे हमरहु हमरहु आओरके सिखि गेलिए यऽ करै ले फिल्ड छै फिल्डपर जे छै से पार्क छै पार्क बगलमे पोखरि छै ईसब चीज सगठे घुमबै फिरबैके लिए लै जाए छिए नहि नहि मेहमानसभ सभटा आबै छै आओर साथमे आओर दुइ चारि पाँच आदमी जे आबै छै हुनको जे छै से बेबस्था होइ छै सारा चीजके जे छै से ओहिमे मेहमान हमरा आओरके मिथिलाञ्चलमे खास करिके बहुत एँ मेहमान सभकेँ जे छै से खानापिना सारा बेबस्था जे छै से नहि नहि